हॅलो हे बोगमालोचे एलॅक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उलयतां म्हजें नांव येश्रील ग्रिनर डायल्स आनी म्हजे घराचो एड्रेस जावन आसा हावज नंबर वन सेवेन सेवेन बायली थड बोगमालो आनी हांव म्हजें मंथली बजट प्लॅन कोत्ता तेका लागून म्हाका हाटल्या स म्हयन्याचो ये इलेक्ट्रिसिटी बिलाचे स्टेटमेंट जाय आल्हे तेका लागून हांव म्हजो नंबर ओ इमेल शेयर करपी तुमकां आनी तेजेर तुमी म्हाका धाडूंक शकतल्यात कित आनी आनी आनी नातोर धाडूंक शकना जाल्यार हांव म्हजो एड्रेसाचो परत दिवपाक शकता तुमकां